हमर कोनो टीवी शोके हम पसन्द नहि करै छी मुदा हम टीवी पर एक सामाचारके ही पसन्द करै छी कोनो टीवी शोके हम पसन्द नहि करै छी